मैथिली भाषा तऽ कनी मनी हम सीख रहल छियै बाजहोमे नीक लगैत छै एक दूसरा से प्रेम भी करैत छी मैथिली भाषा तऽ दरभङ्गामे भी हम एक बार गेल रहली तऽ मैथिली भाषा सुनिके हमरा बहुत नीक लगलै बहुत अच्छा लगलै मैथिलीमे मैथिली बाजै बाला आदमी बहुत नीक होइत छै बहुत नीक जैसेकि भए गेलै कतहुँ जाइत छियै नीक लगैत छै धीरे धीरे हम सीखैके भी प्रयास करैत छियै बहुत जल्दी हम मैथिली भाषा सीख लेबै हम एहि से भी मैथिली भाषा बहुत हमरा अच्छा लगैत छै मैथिली भाषा भी बहुत अच्छा हइ मैथिली भाषा बोलैके चाही अपन अथी नहि छोड़ैके चाही मैथिली भाषामे बहुत मैथिली भाषा धीरे धीरे हम बोल लेबै धीरे धीरे सीखैत छियै मैथिली भाषा इहे इहे हमर अथी हइ मैथिली भाषामे तऽ बहुत अच्छा भी लगैत छै मैथिली बहुत बेसिकली हो गेलै भए गेलै